जय झूलेलाल दादा दादा मां झमटमल जी पोटी थी ॻाल्हायां सुठो हालु आहे तव्हांजो ॿुधायो दादा कीअं हालु आहे

दादा न मां नओं घरु वरितो आहे त हुन में मूंखे न बासण खपनि तव्हांजी वाधायूं तव्हांजी वाधायूं मूंखे तई खपे कूकर खपे छिको खपे वधणियूं खपनि गिलास खपनि नंढा गिलास वॾा गिलास रोटी खा खाइण जा चमिचा रोटी ठाहिण जा चमिचा थाल्हियूं इहा सभु खपनि ऐं तव्हां वटि जंहिंजो जेको जेको हुजेव ॿुधायो अच्छा

सुपिरियूं दादा ॿ खपनि हिक नंढी हिक वॾी हिक नंढी किले वारी ऐं वॾी टे किले वारी

वधिणी खपे हा दादा नंढी वधिणी खपे ऐं पकड़ वारी हुजे पुठियां पकड़ण वारी ताकी मूंखे दिक़त न थिए ऐं छह थाल्हियूं नंढियूं छह नंढियूं थाल्हियूं छह वॾ छह वॾी थाल्हियूं कटोरा पंज छह हा दादा भले छह ठीकु आहे और नंढी कटोरियूं बि खपनि छह हा छह हा गिलास जो सेट बि खपे हिकु छहनि जो दादा ऐं चमिचा बि खपनि रोटी ठाहिण वारा हिक सेट हुनजो बि ह हा हा न बारनि जो चमिचियुनि जो त बारनि जो खपे वॾी केवी खपे ॿ ॿ ॿ खपनि

खुरिपी खुरिपी खपे दादा हिक खुरिपी बि हिक वॾी खुरिपी हिक नंढी खुरिपी हा दादा हिकु तओ खपे बाटिली बि खपे हिक नंढी हिक वॾी ऐं छिको बि खपे बासण रखण लाइ हिक गैस कपघीड़ हिक खपे चिमिटो बि हिकु हा चिमिटो बि हिकु खपे दादा गिहु जी देॻिड़ी खपे हिक नंढी वारी हा नंढी नंढी खपे गिह जी दादा गिह जी नंढी देॻिड़ी गिहु रखंदा आहियूं न पाणि हुन में हा ऐं मूंखे दॿा बि खपनि इस्टील जा खपनि नंढा नंढा त छह खपनि हा ऐं वॾा दॿा छह खपनि हिक मसाल मसाले पेती बि खपे दादा

हा कटोरियुनि सूदी ऐं नंढो चमिचो हूंदो आहे न जंहिं में इहो सभु खपे छॼ बि खपे हिक हिक परणु दादा ॿ परण खपनि हिक अटे छाणण जो हिक गेहूं छाणण जो कणिक कणिक सॉरी ऐं तव्हांखे थोरा इअं न तव्हां नंढी आहियां दादा इअं थोरो हा दादा हिक गैस जो चूलो बि खपे हा दादा थोरो कंसेशन कजो थोरो सो हा हा मुंहिंजे दादा चयई न त दादा सुठा ॾाढा सुठा आहिनि हिन खां वठजांइ कॉलिटी बि ॾाढी सुठी ॾींदा आहिनि हा दादा हा हा हा हा दादा इयो ई मुंहिंजो वाट्सप नम्बर आहे मुंहिंजो कॉलिंग जो हा हा दादा हम्म हा दादा हा हा हा जेको बि थींदो मां मुंहिंजे घोट खे चवंदमि की उहो खणी वञे भले ठीकु आहे ठीकु आहे दादा हा दादा हा हा

ठीकु हा अच्छा हा हा दादा हा हा जय झूलेलाल जय हा हा दादा ॿियो कोई कमु कारि हूंदो त तव्हांखे ज़रूरु यादि कंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे दादा जय झूलेलाल